हेल्ल' ओइ आदा बे बेरला फेसनाव नांदों ना बेनिफ्राय आं बै दाखालि जुथा गोदान लाबोदों होननाय खोनादोंमोन ओमफ्राय बेनिखौनो आङो बेसेनफोरखौ बेसे बेसे आरो मा मा डिजायननि लाबोदों बेखौ एसे सोंहरनो नागिरदोंमोन

ओरैनो बांसिन अ बांसिन ट्रेन्दि नामा बांसिननायसो जादों

अ ओमफ्राय बेनि बेसेनफोरासो बेसेबां बेसेबांथाय अ

दा सेंग्राफ्रा बांसिन मा कम्पानिनिखौ लांदों गोदान मदेल फैदों ना आं दाखालि नायबोदोंमोन ओमफ्राय आं पसन्द' जाबोआखैमोन ओमफ्राय दा गोदान फैबाय ने

औ औ

औ औ औ ओमफ्राय माबाफोर फुजा माबा सिजोन बे अफारफोर फैबायबायदों नामा फुजा सिजोन बा माबा मोनसे सिजोननि थाखाय नैबे सिजोननि थाखाय अफार फैबायबायदों नामा दिवालियाव होफैगोन अ दा दा बेसेबां दा अ ओमफ्राय दा बै हायेस्त सेंग्राफोरा बायनायखौ दा बेसे बेसेआव माबादोंथाय अफारफोरा

दे जागोन दे आदा ना होनबाथाय आं माने दामखौ मिनथिबाय नालाय थांनानै गोसोबायदि बासिनानै लाना फैसिगोन आरो ना होनबा अ अ दे जागोन दे होनबा आं बै खालि थांनानै ओमफ्राय लानानै फैनोसै दाथ' मबाइलाव मोजांबो नुनाय नंला नालाय दे जागोन दे ओं